سیا اس چیز کو بولا جاتا ہے جو گول ہوا بن کے آتا ہے بہت چیز کو چھیانت ہوتا ہے اور کیا بولتے ہیں آندھی آتا ہے اور موسم کالا چھا چھا جاتا ہے اور اسی وجہ سے بہت چیز یہ فصل اور کا بہت نقصان ہوتا ہے اور دیکھنے میں بہت ڈراؤنا لگتا ہے موسم عجیب ہو جاتا ہے بجلی اور ٹاسفر کو بہت گر جاتا ہے اور بم بلاسٹ ہونے کا ڈر رہتا ہے اسی کو بولا جاتا ہے سیا اسی کو بولا جاتا ہے سیا اور ہر چیز کو چھیانت ہوتا ہے سیا ایک ایسا چیز ہے اور اس کے پاس جائیے گا تو ڈر رہتا ہے اندر سمانے کا سیا ایسا چیز ہوتا ہے کھیت اور فصلر کو بہت بربادی ہوتا ہے بہت اور کسان بہت روتا ہے اسی کو سیا بولا جاتا ہے اتنا خطرناک آندھی ہوتا ہے موسم کالا چھا جاتا ہے اور دیکھنے میں ڈراؤنا لگتا ہے ہر لوگ ڈر جاتے ہیں ای سیا چیز دیکھ کے بجلی کا بجلی کا آواج بہت ڈراؤنا رہتا ہے وہی سے لوگ بہت ڈر جاتے ہیں اور دیکھنے میں تو بہت بھیانک لگتا ہے بجلی کا کھمبا سب چیز گر جاتا ہے ڈراؤنا لگتا ہے کالا چھا جاتا